हांव टिचर उलयतां निरवाची तो तुगेलो च चेडो मात्सो मस्ती करता निरव म्हणजे अशें हय शिकना मात्सो भुरग्यांक दुसऱ्यांकूच डिस्टर्ब करता हय आमी तशें लक्ष दिता हय हय म्हटल्यार आमी शिकयता न्हू ताका मस्ती चड कर मस्ती करता हय आं ताका मात्शें पळय ट्युशन नाल्या ताका दवरपाचो हांगा आं थोडे अ एक्स्ट्रा घरा क्लासीस आं हय हय ना आमी कशी दिताली

ह हय हय म्हटल्यार आम आमकां तें मात्शें विसारपा पडटा न्हू आमचें हाका मॅडमींक हय हय हय हांव बी शिकयतां म्हटल्यार मात्शें तें लक्ष दिना न्हू चड

हय हय हय हय आमचो तें एक एक सब्जॅक्ट आसता न्हू तोहो आं उलयतां हय हय हय हय